हँ चलिए मुरगा आओर बनबैमे हमरा तनि टाइम लागै हइ समय लागै हइ से तनि धीरेसे बनबैके पड़ै हइ हमरा बनाएल जेतै मछरी कोनो दिन बनेली मछली बनेली कोनो दिन बनेली पनीर बनेली ओहिमे टाइम लागै हइ कनि टाइम लागतै से ने मसल्ला लागै हइ से नहि रहतै तऽ बना सकलिए हन नहि रहतै तऽ नहि बनेबै रोटिओ ओटिओ बना लै छिए दुनू माइ बेटा खाके चलि जाइ छै कहिओ खाइके मोन भेल तऽ मछली तऽ मछली आनलिए तऽ बनेलिए तऽ रहल तऽ ओहिमे समय लगै हइ बनबैमे एक घण्टा लागल तऽ राति रातिएके आनली मछली उछली दिनके नहि बनेली आओर रातिएके बनाके रातिएमे खाके फेर कहिओ उठली तऽ पूड़ी कचौड़ी बनेली ओहोमे समय लागै हइ फेर लानैके पड़ै हइ दालि आनैके पड़ै हइ तऽ रातिमे कनि बनबैके पड़ै हइ समय लागै हइ तऽ कहलिए कि जे घण्टा दुइ घण्टा तऽ कामके बेर भऽ जाइ हइ तऽ कहलिए छोड़ि दै छिए बिहाने बनेबै आइ नहि बनेबै बिहान उठली तऽ हम अप्पन बनेली बच्चाके खिएली ई सब अपने भेल तऽ बनैली कि जे रोटी सब्जी बना उनाके फेर खेली एकर बाद ई दोसर दिन भऽ कऽ रातिमे रोटी फेर चावल बनेली दालि बनेली सब्जी बनेली बना उनाके नहाके रखली जे नहि बौआ जे मम्मीगे आइ ई चीज खेबै आइ बनैहेँ तऽ बौआ रे पाइ नहि हइ कोनाके बनेबै से कहीँ काम केलिए ने पइसा होतै तऽ देतै तऽ कोइ अएतै बनेबौ बिहान होके बनैली पूड़ी आओर कचौड़ी आओर खीर बनैली बाल बच्चाके खिआके रखली तऽ कहतै जे आइ नहि खेबौ से आइ दोसरे चीज बनैहेँ तऽ उठली तऽ हमरा फेन गोस्सासँ रोटिए बना दै छिए धुर जो बनेबे नहि करब पाइ रहले से ने बनतै पाइ रहतै तऽ बनेबौ बौआरे नहि रहतौ तऽ नहि बनेबौ हम कहाँसँ बनेबौ धिआपुताके चाहे तऽ कानऽ लगै छै कहीँसँ पइसा औटिआके मने तऽ बनेली खीर आओर कचौड़ी बनाके दुनू बालबच्चाके खिएली तऽ करै छिए नहि होइहे कोना हेतै दुनू भाइ बहिनके कहलिए कि जे आब कोना करिए दोसर दिन भऽ कऽ हमे बनैली भात दालि सब्जी बनाके धिआपुताके खिएली